جب مجھے کوئی پینٹںگ بنانی ہوتی ہے تو میں اس کی تحقیق میں دن رات ایک کر دیتا ہوں اس کے حوالے اور مواد نکالنے کے لیے کہ وہ کس موضوع پر ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کو عوام کو کیا فائدہ ہوگا ان سب کو سوچتے ہوئے میں ایک پینٹنگ بناتا ہوں اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس کی اچھی سے اچھی قیمت بھی مل جائے اگر اس کی بہت اچھی مجھے قیمت مل جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میری محنت وصول ہو گئی ہے مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے